जि'यां कि में तुसेंगी पैह्लें गै दस्सेआ कि मिगी पढ़न दा बड़ा शौक हा ते जेह्का बंदा पढ़दा ओह् लिखदा बी ऐ ते जदूं इंसान पढ़दा ते उस्सी कोई चीज़ जेह्ड़ी अच्छी लग्गी जंदी दिल गी छूही जंदी ऐ ना ते ओह् ओह्दे छाप होंदी ना ओह् सारी उमर ओह्दे दिल दमाग ओह्दी बोलचाल ओह्दे पैह्नावे हर चीज़ च ओह्दी झलकनी शुरू होई जंदी ऐ ते मिगी जो बड़े अच्छे लग्गे न जेह्ड़े राइटर होए न जि'यां रविंद्रनाथ टैगोर होइये मुंशी प्रेमचंद होई गे महादेवी वर्मा होई गे एह् मिगी बहोत अच्छे लग्गे में इ'यां इं'दे कोला बड़ा किश सिक्खेआ मिगी लग्गा दा की मेरी जिंदगी दी गै स्टोरी चला दी ऐ जि'यां में तुसेंगी इक्क दस्सां के रविंद्रनाथ दा इक्क ड्रामां चंडालिका ते जदूं में पढ़दी होंदी ही ते मिगी इ'यां लगदा हा कि मिगी कदें जिंदगी च कोई रोल करने गी मिलै तां चंडालिका दा रोल बड़े जबरदस्त तरीके कन्नै नभाङ ते ओह् निं में करी सकी एक्टर ते निं बनी सकी लेकिन कलम बिच्च इन्नी ताकत आई गेई कि मिगी जिंदगी च जिन्ने दरद मिले जिन्ने जिंदगी ने मिगी एक्सपीरियंस दित्ते दरद में तां आक्खां दी आं कि मेरा जेह्ड़ा ब्याह होए दा ऐ ना ओह् मेरी जिंदगी दा सारें कोला बड्डा लाईफ दा टर्निंग प्वांइट हा कि मेरी जिंदगी दी दिशा चेंज होई गेई कि सारी बदली गेइयां क्योंकि में इक्क सिक्ख धर्म गी बीलांग करनी आं ते मेरा जेह्ड़ा ब्याह् होए दा ऐ ओह् ब्रहामण कन्नै होए दा ऐ ब्रहामण फैमिली च होए दा ऐ ते मिगी जेह्ड़े दरद मिले जेह्ड़ियां मिगी मेरियां अनुभुतियां होइयां मिगी होर में जीवन गी जि'यां दिक्खेआ ते जिंदगी ते बिल्कुल उल्टी होंदी ऐ जो अस दिक्खने ओह् किश होर गै ऐ ते ओह् तुसेंगी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ ना वक्त कन्नै सबकिश सखांदी ऐ ते ते रोने कोला बेह्तर ऐ जि'नेंगी तुस अपना रोल मॉडल समझदे ओ जि'नें उस दुख गी बर्दाश्त करियै जां कुसै दे दुख गी गरीबी दे दुख गी समझेआ जां कुसै होर चीज़ गी समझेआ ते उस्सी लिखेआ ते क्या में निं लिखी सकदी के अगर ओह् होंदे उं'दे कन्नै बीती दी होंदी ते ओह् कि'यां लिखदे ते में बी इ'यां सोचेआ कि मेरे कन्नै ऐ ते में इक्क अच्छी चीज़ गै क्यों नां ओह्दे बिच्चू कड्ढां ते कुसै गी एह् सिक्खन दा मौका मिलै कि इ'यां जेह्ड़े कि उल्टी दिशा च गै हर चीज़ चला दी ऐ ते तुसें सिद्धी दिशा च कि'यां चलना ऐ बड़ा कुछ ऐ इसदे बारै च लिखने ताहीं केह् अस केह् लिखी सकने आं कि'यां लिखी सकने आं गलत ना लिखचै ओही लिखचै कि जेह्का कुसै गी बी लग्गे कि वाकई यार मेरी गै गल्ल होआ दी ऐ जेह्ड़ा बी सुनै ते एह्दे लेई तुं'दी ज्यादा कोला ज्यादा मदद करदी ऐ तुं'दी प्रकृति जेह्ड़ी कुदरत ऐ ना ते जेल्लै बंदा बड़ा उदास होई जाए ना जि'यां में बी बड़ी उदास होन्नी ते घुम्मने ताहीं निकली जन्नी आं किश निं होऐ ते नैह्र दे कंढै फिरदे रेह् जां कुतै होर चलिये कुतै गॉर्डन च गै चलिये कुदै बाग बगीचे च चलिये ते ओह् बाग बी ओह् पेड़ पौधे बी तुसेंगी बड़ा किश देई दिंदे अगर बैठी र'वो उं'दी छांऽ थल्ले ते प्रकृति दा बहोत बड्डा हत्थ होंदा कुदरत ते बहोत बड्डी चीज़ ऐ ओह् तुसेंगी अगर अच्छे तरीके कन्नै सोचो ते तुसेंगी बड़े दूर तक्क लेई जंदी ऐ ते शायद इ'यै बजह ही कि में इ'नेंगी पढ़े दा हा ते उ'नें दरद गी कि'यां लिखेआ ते में बी उस तरीके कन्नै अपने एक्सपीरियंस जिंदगी दे लिखी पाई जां लिखा दी आं होर किन्ना लिखी सकदी आं होर अच्छे तरीके कन्नै कुतै कोई मुश्कल आंदी ऐ ते मदद बी मंगनीं आं ताकि में उस्सी अच्छे तरीके कन्नै समाज दे बिच्च लेआई सकां